सीतामढ़ी जे छै उ जनक माँ जानकी सीता माताके जन्म स्थल सीतामढ़ी छथि यहाँपर सीता माताके जन्म भेलैथ आओर यहाँ समझियो की सीतामढ़ीमे पेंटिंगसँ सीता माताके पुनौरा धाम पेंटिंग हस्तकलासँ दर्शायल गेलैए कऽके मन्दिर सभके सेकर जानकारी अयठाम सीतामढ़ीमे तऽ कमे छै मिथिला पेंटिंगके जानकारी सीतामढ़ी मुख्य रूपसँ छै ग्रामीण क्षेत्रसँ जुड़ल किन्तु कलाके क्षेत्रमे सीतामढ़ी जेना डलिया उलिया बुनैमे जादा छै एतौ सिक्कीके डलिया भेलै बाँसके भेलै इसब हस्तकलाके यहाँपर जादा पीढ़ी दर पीढ़ी चलल आबै छै आओर पेंटिंग सेहो भेलै लेकिन पेंटिंग पूरवके साइडमे मधुबनी आओर दरभङ्गा साइडमे मिथिला पेंटिंगके प्रचलन जादा छै सीतोमढ़ीमे छै लेकिन आब सीतामढ़ीमे धीरे धीरे ई सब किछु प्रचार भेलैए जकर जानकारी अभी तऽ जादा तऽ नहि छै सर्वश्रेष्ठ लेकिन कनी कनी आ गेलै हँ जे लोगोके सीखैमे जादा रुचि लेबै लगलखिन हँ आओर सीतामढ़ी मुख्य रूपसँ कहल जाइ सीतामढ़ीमे जे अथी कला जे छै से सीतामढ़ीमे ओ डलिया उलिया बुनैके जादा छै डलिया पथिया भेलै बाँसक सीकके डलिया भेलै जेना नारियलके अथी सीक्की छोड़ाके भेलै ई सब ओ डलिया बुनैके ई सब जादा एम्हरसँ चलै छै ऊनसँ सेहो बीनल जाइ छै सीक ऊनसँ जे हस्तकलाके रूपमे बुनाई जे भेलै सिक्कीसँ जेना कोइ कपड़ापर फूल बनाबऽके छै सेहो सूइसँ कयल जाइ छै आओर सीकसँ जे छै जे बीन बीनके ऊनसँ पर्दा उर्दा सब सीतामढ़ीमे जादा बीनल जाइ छै यहाँके हस्तकला सबसँ प्रमुख पर्दा बिननाइ भेलै कुरुशसँ आओर कपड़ापर डी एम सी धागासँ फूल उल लोग उगेनाइ भेलै पेंटिंग भेलै लेकिन कम छै सीतामढ़ीमे पेंटिंगके प्रचलन जादा नहि छै डलिया जे के डलिया पथिया जे छै से उ शुरूहेसँ देखै छियै बीनैत आबै छथिन आओर बीनते सब यहाँपर हस्तकलाके रूपमे डलिया पथिया सीकके बुनाई उनाइ सब जादा प्रचलित छै